हमर घरमे हम आओर माताजी मिलिकऽ जानवरके देखभाल करै छिए जकरामे हम खेतसँ हरा घास काटिके लाबै छिए आओर घास काटैवला मशीनसँ छोटा छोटा टुकड़ा करिके समय समयपर सुबह शाम जानवरके देबैलए छिए जानवरके जगहपर रहैलए स्वच्छता बनाबैलए थोड़ा मिट्टी दऽ कऽ ऊँचा घर करले छिए आओर बारिशके समय बहुत धियानसँ जानवरके डायरेक्ट बारिशके पानिसँ बचाबैलए छिए जाहिसँ कि जानवर सब स्वस्थ रहल छिए जानवरके रहैलए दू गो घर बनेलए छिए जाहिमे रात्रिमे दोसर घरमे रहै छिए आओर दिनमे दोसर घरमे रहल छिए जाहिसँ कि जानवरके स्वास्थ्य अच्छा बनल रहल छिए